हमारे यहाँ गाजीपुर में हल्का गर्मी का मौसम है और हमने हर गर्मी का ऐस मैस ऐस गर्मियों का अहसास किया जैसे ठंडी गर्मी बरसात अब इसी इसी बात इसी समय की बात है इस साल ठंडी बहुत ज्यादे पड़ी है जैसे कि हमारे गाँव के लोगों को बहुत जादे परेशानी हुई है हफ्तों हफ्तों तक सूर्य डूबे ही रहते थे बदरी घेरा रहता था ओस पड़ता था धूप नहीं निकलती थी कपड़ा नही सूखता था और पानी भी इकदम ठंडा होता था पुरा हाथ पैर भी जलता था कोई काम करने में भी हाथ एकदम हाथ में सिकुड़न आ जाती थी बहुत ज्यादे ठंडी पड़ती थी पड़ी है इस बार और एस एक बार की बात है उस बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा बारिश बारिश हुआ था कि बाढ़ आ गया था और सब कुछ डूब गया था दो हफ्तों हफ्तों तक बारिस आती थी हमेसा टिप हमेसा चौबीसों घंटा भगवान बारिश करते ही रहेते थे बंद ही नहीं होते थे कहीं बाहर जाने में भी दिक्कत होती थी काम करने में भी दिक्कत होता होता था बारिश में बहुत सारे दिक्कत होती है बारिश में कपड़ा भी नहीं सूखता था नहाने में भी दिक्कत होता था अब बारिश में बहुत दिक्कत होता बाढ़ आ जात बाढ़ आ गई थी पूरा समा पुरा घर समान खेती में भी पानी आ गया था पूरा फसल बर्बाद हो गया था बाढ़ के मौसम में खेत डूब गया था उसमें फसल सब बर्बाद हो गया था ऐसे ही गर्मी के मौसम में जब हम छोटे थे तो उस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी जैसे कि इतनी ज़्यादा तापमान ज़्यादा था उसका कि इतना गर्मी होता था कि गर्मी से लोग एकदम पागल हो गए थे और गाँव में तो लाइट भी टाइम टाइम पर नही रहती है आएगी जाएगी आएगी जाएगी तो पंखे का भी हवा नही मिल पाता था और सूर्य भगवान का इतना तापमान ज़्यादा था कि लोग पागल ही हो गए थे गर्मी की वजह से पेड़ पौधे भी पूरा के पौधे भी सब फसल सूख गया था पूरे पत्ते झड़ गए थे वो भी सूख गए थे और हमारे खेतों की फसल भी बर्बाद हो गई थी सब सूख गए थे मिट्टी भी एकदम कड़क हो गई थी धूप की वजा से इतना तापमान ज़्यादा था कि पूरा गर्मी में एकदम सब लोग पागल हो गए थे सबको गर्मी एकदम परेशान कर दी थी कोई सब लोग को बहुत दिक्कत हुआ था उस साल गर्मी में लाइट भी उस टाइम टाइम से नहीं आती थी हम लोग को उस टाइम मुझे याद है बहुत ही परेशानी हुई थी हमारे घर गाँव वालों को घर वालों को सब लोग बहुत परेशानी में थे उस बार ऐसे ही हमने हमने सारे मतलब मौसमों का देखा है अनुभव किया है रहा है इसलिए हम सारे मौसमों को को अच्छी तरह से मतलब रहते हैं उसमें ढल भी गए हैं चुके हैं